जोंनि सिरां जिल्लायाव गासिबो रांखावरि गासिबो खम अयबिंफोरबो खम अयबिंफोर दंबाबो खम आरो जोंनि बेलायाव दिनै साहा बागानबाबो बहुद खम आरो रांखावरिफ्राबो बहुद खम जों बिराद खस्थ' खालामो जोंनो बेफोरखौ नांगौ आरो जोंनो इसेबाबो नांगौ मानो होनोब्ला जोंहा रांखावरिफ्राबो खम साहा बागान होन अयबिं होन बेफोरो जोंना बहुद खम आरो बेफोरखौ जोंनो नांगौ जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंनो इसेबाबो रेहाय नांगौ नै दिनै जोङो बिसिबांबा खस्थ'जोंसो जों दिनै न'खरखौ खुंगासिनो जों बेनिखायनो इसेबाबो रेहाय नांगौ दिनै साहा बागान थाब्लाबो थानाय मोनबा जोङो इसेबाबो रेहाय मोनगौमोन मानो होनबा जोङो साहा बागाननिफ्राय इसेबाबो रां खावरि बुथुमनो हागौमोन बेनिखायनो जोंनो इसेबाबो रेहाय नांगौ नै दिनै जोंना खाथियाव अयबिं दंबाबो अयबिंआ गैया मानो होननानै बुङोबा बहुद खम जों बेफोराव खामानि मावनो सानबाबो जों मावनो मोना बेनिखायनो जोंनो रांखावरिफ्रा बहुद खम जायो आरो बेनिफ्राय जों खस्थ' न'खरखौ खुंनांगौ जायो जोंनो बेनिखायनो रेहाय नांगौ आरो बेनिखायनो जोंनो नियाय एसेबाबो रेहाय नांगौ बेनिफ्राय जोंनो न'खर खुंनो थाखाय एसेबाबो खस्थ' जानानै दङ बेनिखायनो जोंनो रेहाय नांगौ अयबिं रांखावरिनिबो जोंनाव बहुद खम जेरै इसेब्लाबो खस्थ' हाजिरा खामला मावनानै जायाबाबो जोंंहा जि रांखावरिखौनो मोननो थाङा बेनिखायनो जोंहा गाइनाय फुनायबो जेबो गैया साहा बागान रांखावरि अयबिंआनो होन जोंहा जेबो जेबो गैया आरो दंब्लाबो गंनै गंथाम आरो बेफोरखौ जों इसेबाबो नांगौ जोंनो बिराद खस्थ' जायो बेनिखायनो जोंनो रेहाय नांगौ आरो रांखावरिबाबो जोङो बिराद खस्थ' खालामनानैसो जानांगौ जोङो दिनै खामला हाजिरा बिसिबांबा खस्थ' मावनानै जों थाइसे थाइनै मोननायखौ जों दिनै खस्थ' मावनानै जानांदों जों दिनै रांखावरियाबो बहुद खम बेनिखायनो जोंनो रेहाय नांगौ जोंनो दिनै मावनाय दांनाय जानायनि थाखाय आइथिं आखाइ सोमावनो थाखाय जोंनो माबा मोनसेबाबो खामानि नांगौ बेनिखायनो जोङो जानाय लोंनाय थानाय आरो बेनिफ्राय रेहाय नांगौ जोङो दिनै खस्थ' खालामनानै जायाबा दिनै जों रांखावरि मोना बेनिखायनो जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ आरो